हेलो खोर्ले टॅक्सी सर्विसिस न्हय म्हाका फाल्यां पांचांक मोपा ऐरपोर्टाचेर पावपाक जाय म्हणून हांवें तुमची टॅक्सी बूक केल्या सो म्हाका विचारपाचे आसले तुमी कितल्यांक पावतले हांव तुमकां रिकवेस्ट करता की तुमी तीन मेरेन तरी पावात म्हाका लेट पावपाचे ना थंय आनी प्लिज तुमी मातशे वेळार येयात